नोंथाङा बेल'रि नार्जारि ना औ नों नोंथां आं जुलिना समफ्रामहारि नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौहाय प्राइभेट स्कुलाव फोरोंदों ना

औ प्राइभेट स्कुलाव चिरांनि प्राइभेट स्कुलाव बबेया साबसिन जानानै दङ फरायसालिफोरनि मादायाव औ गोबांथार मोजांथार फोरोङो नामा बे प्राइभेट स्कुलावलाय

औ औ अह नोंथाङा बे नोंनि फिसाखौ फोरोङोब्ला नोङो सिगांनिफ्राय सोदों नालाय आं दा गोदान सोगोन प्राइभेट स्कुल बेनि थाखायनो बबे स्कुला साबसिन चिरांनि प्राइभेट स्कुला बेखौ सोंनाय जादों आरो

नोंथांनि चिरांआवथ' गोबांथार प्राइभेट स्कुलफोर दं बेफोर गोबांथार प्राइभेट स्कुलनि गेजेरावहाय अब्ला नोंथाङा डन बस्क'आव नोंनि गथ'खौ फोरोंनानै साबसिन मोनदों ना अब्ला नोंथाङाहाय आं एबार गिबिबार आंनि गथ'फोरखौहाय प्राइभेट स्कुलाव सोगोन नालाय बेनि थाखायनो नोंथाङा सिगां सोनायखाय नोंथाङा बे ओनसोलनिनो जानायखाय बे ओनसोलनि प्राइभेट स्कुलफोरखौहाय माबे साबसिन बेफोरखौ सोंनाय जादों आरो औ नोंथाङा जे बुंबाय जेब्ला चिरांनि चिरां आवहाय डन बस्क' स्कुल स्कुला बयनिख्रुइबो साबसिन प्राइभेट स्कुलबा नोंथांनि बे नोंथां सोनाय गथ' सोनायावनो आंबो बेवहाय सोनाय जासिगोन आरो दे बिदिब्ला दे